हलो सर नमस्कार सर मैं राज सिंह बोल रहा हूँ तो सर मेरी भावेश चौधरी रेस्टोरेंट वालों से बात हो रही है हाँ जी सर तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आ रहा हूँ तो आपके वहाँ सर फ्रेस खाना मिल सकता है अच्छा जी तो सर हम हमारी फैमिली साथ वहाँ पर है लेकिन खाना सर ठंडा नहीं होना चाहिए फ्रेस होना चाहिए और कुछ मतलब गलत नहीं होना चाहिए खाने में खाने में सर कोई मिलावट तो नहीं होगी अच्छा जी तो सर मैं अपनी फैमिली के साथ आने वाला हूँ तो आप हम सर पाँच मेमबर आएँगे हमारी फेमली में से तो सर आप बता सकते हो कि मतलब हमको कब आना चाहिए वहाँ पर वो तो सही है सर लेकिन हम आपके पास बारह एक बजे तक आएँगे सर तो मतलब हम आपके पास बारह एक बजे आ जाएंगे तो हमको मतलब बारह बजे खाना बना हुआ मिलना चाहिए हाँ जी तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ जैसे कि आपके रेस्टोरेंट में कौन क्या क्या चीज बनती है खाने के लिए फ्रेस सर हमको कुछ चार पाँच आइटम्स बनवाने हैं आपसे एक तो सर आलू पराठे बनवाने हैं और दही बड़े भी चाहिए सर और हमको रोटी भी चाहिए सर तो सर हम आंटे की रोटी खाना पसंद करेंगे सर और सर उसके साथ सब्जी मटर पनीर की होनी चाहिए सर और सर चॉकलेट भी होनी चाहिए मीठे के लिए ये बोलना चाहता हूँ मतलब वहाँ पर टेबल उपलब्ध है ना पाँच मेंबरों के लिए और पार्क पार्किंग सुविधा सही है ना सर आपके वहाँ पर तो सर मैं आपके पास बारह आऊँगा तो मैं आपको एक बार कॉल कर दूँगा तो मतलब हाँ तो बारह बजे तक हम आपके रेस्टोरेंट में आ जाएंगे तो मैं आपको फोन कर दूँगा तो आप उससे पहले खाना बना लेना धन्यवाद